सर्वप्रथम जब मैंने ईबुक को अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया मुझे बड़े ही आनंद की अनुभूति हुई क्योंकि ना मुझे बाज़ार जाना पड़ा ना मुझे बाज़ार के धक्के खाने पड़े और जो चीज़ मुझे चाहिए थी उसके लिए मुझे इधर उधर लोगों से पूछना नहीं पड़ा कि किताब कहाँ पर मिलेगी वह मुझे इंटरनेट पर उपलब्ध हो गई मैंने जैसे ही उसको डाउनलोड किया बड़ी आसानी से मुझे वह अपने मोबाइल में पी डी एफ के जरिए प्राप्त हुई मैं रोज़ उसके दो तीन पन्ने पढ़ता हूँ मुझे बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है मुझे कोई समस्या नहीं होती है अपना लैपटॉप या मोबाइल में जब भी समय मिलता है मैं उसे कहीं पर भी निकाल कर पढ़ लेता हूँ